وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مہاراشٹر میں خواتین کا کردار نمایاں طور پر ہوا ہے گھرانوں میں روایتی کردار سے خواتین میں تعلیم افرادی قوت قائدانہ اردو تک رسائی حاصل کی ہے انہوں نے مختلف شعبوں میں ثقافت سیاست اور صنعت کی تشکیل میں اپنا حصہ ڈالا ہے یہ تبدیلی مہاراشٹر میں زیادہ جامع متنوع معاشرے کو فروغ دیتے ہوئے بڑھتی ہوئی با اختیارات اور بدلتے ہوئے سماجی رویوں کی عکاسی کرتی ہے